औ औ औ ओमफ्राय मामोन अ दाथ' मोजाङानो सोलिगासिनो बेरायनो फैगोन नामा

औ बिदिनो नोंसिनि डकुमेन्सखौ लानानै फैदो माखासे डकुमेन्स जा जा दङ आइडेन्टिटिफोरखौ अ अ माब्लाबा माब्लाबा माखौ माखौबा नुयो बबेखौबा बबेबा फुंफ्राव नुयो बबेखौबा बबेबा नुजोबो एखम्बा नुजोबो एखम्बा नुजोबा आरो माने बिसोरबो सिङाव थायो नालाय मैदेरफोरखौ फुङाव नुयो ओमफ्राय सानबेसे थागोन सानबैसे गिदिंनो औ औ औ जागोन आं गाइड खालामगोन ओमफ्राय साबेसे फैगोन औ मा मा नांगोन आं गाइड खालामजोबनो हागोन आरो अ फैबानो जाबाय सानसेजों हायाबाबो एसे साननै सानथाम थानानै जागायजोबनो हागोन ओमफ्राय जिप साफारि खालामनो हागोन औ जोंनियानो दंखायो नालाय खालामनोबा जिपआ जोंनियावनो बुकिं खालामनानै थांनो हागोन बेयावनो दंखायो औ औ बेयावनो थानोबो हागोन जानाय थानाय सेस दंजोबो फेसिलिटिफ्रा

औ फैनो हागोन दे आं गाइड खालामगोन दे बिदिबालाय औ दे